जोंनि बर' हारिया मा होनब्ला जोंनि बर'आ माखौ फुजियो होनब्ला मेइनआ जाहैबाय बाथौ बाथौ दोहोरोमानो सबसे देरसिन मानिनानै लायो बर'फ्रा आरो बिनि अनगा फैबाय ब्रह्म बिदिनो बिबारफोरजों फुजियो बाथौआव मा मा थायो होनबा सिजौ जाथ्रा सि थुलसि थायो बिदि जोंनो बाथौखौ फुजियो आरो ब्रह्मआव मा मा नांगौ होनब्ला बिस्रा जग्य सावो एबा फुल फ्रसाद फोरजों होयो आरो जाहैबाय मा मा धोरोम थायो होनब्ला बर'आवबो थायो ख्रिस्टियान धोरोम ख्रिस्टियान धोरोमाव मा मा फुजियो होनब्ला बिसोर फुजिया आरो बिसोरो फ्रथेक रबिबारावनो गिर्जा हाबो बिसोरो बोसोरावसो खेनसे रंजायो बिसोरो जाहैबाय जिसु ख्रिष्टखौ फुजिनाया जाहैबाय बिसोरो फसिस डिसेम्बरावहाय बिसोरो रंजायो मा मा रंजायो होनब्ला बिसोरो ख्रिस्टमासाव गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बिस्रा बोसोरावसो खेनसे आरो गुबुन जाथिफोराबो बायदि सिना रोखोम रोखोम बिदिनो फुजियो आरो मुस्लिमफ्राबो जाहैबाय बेफोर बादि बिस्राबो मोनसे बोसोराव खेनसे बिस्राबो मजिदयाव थांनानै हाय बेबो इसोरानो बिसोरना आल्ला होननानै गाबज्रियो आरो बिसोरो बिखौ मानिनानै लायो आरो बिस्राबो खेनसे बोसोराव बिस्राबो इद होननानै बुङो बिसिनि रंजानाय सान रंजानाय दिन बेफोरनि दिना बिसोरनि दिना बेनो